हलो क्या मेरी बात ये रिमन होटल में हो रही है मैम मुझे क्या है न वहाँ पर रुकना था आपके होटल में यहाँ तीन दिनों के लिए तो क्या रूम मिल जाएंगे रूम अवेलेबल हैं तो मैम सिंगल रूम है या डबल रूम है मुझे तो सिंगल रूम ही लगेगा अकेली के रुक मैं कोई है भी नहीं हाँ तो मैम सिंगल रूम तीन दिनों के लिए तो आपके रूम की क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ है होटल में आपके ये जो होटल के रूम है उसमें ए सी मिल जाएगा अच्छा टी वी भी है मैम पानी वगैरह की सुविधा रहेगी न कि ट्वेंटी फ़ोर आवर्स में अपन जब भी पानी बुलाएँ तो पानी मिल जाए अच्छा मैम बहुत अच्छी बात है नाश्ता भी फ्री रहेगा अच्छा पानी का चार्ज करना रहेगा अच्छा खाने का ठीक है मैम खाने का तो चार्ज करना ही रहता है तो नाश्ता जो मिल जाएगा ये ये उसी में रहेगा बस खाने का चार्ज देना होगा हाँ ठीक है मैम मैं ये पूछी जैसे पानी मिलेगा वो आर ओ का रहेगा या फिर ऐसे ही कहीं साधारण सिम्पल रहेगा क्योंकि मैं आर ओ का पानी पीती हूँ या फिर मिनरल वॉटर हाँ फिर ठीक है मैम मिन मिनरल वॉटर रहेगी तो फिर ठीक है और जो वो जो रहता है आपके रूम में साफ सफाई तो ठीक से रहेगी ना क्योंकि है न मैंने देखा अभी पिछले साल मैं एक होटल में गई थी वहाँ पर रूम इतना गंदा था इतना छोटा था कि बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और बैड वगैरा भी अच्छे है ना मैम अच्छा ठीक है तो सिंगल रूम का तीन दिनों के लिए कितना चार्ज लग जाएगा मैम विद खाना नाश्ता सब कुछ इन्क्लूड करके

मैम आठ हज़ार आठ हजार बहुत ज़्यादा नहीं कि मैम तीन ही दिन तो रुकना है फ़ाइव इस्टार होटल भी नही है मैंने सुना है आपका हाँ मैम पर खाने का मैं इतना क्या खा लूँगी सुबह शाम मतलब तीन दिन सुबह शाम खाने का छः बार का खाना हुआ तो मैं छः बार इतना ही क्या खा लूँगी जो आप हज़ारों में उसको काउंट कर रहे हो अच्छा जी ठीक है मैम ठीक है मैं आती हूँ फिर आप मेरे नाम से है न आप एक रूम बुक कर लेना